میڈیا جیسے اخبار میگزین اور میڈیا جیسے نیوج چینل سوسل میڈیا میں فرق یہی ہے کہ پہلے کے دور میں میگزین میڈیا جو لوگوں کو جو ہے دھیرے دھیرے نیوز پہنچتا ہے میگزین پہ ایک چھاپ دیا جاتا ہے اور اس چیز کو بس جو لکھ دیتے ہیں وہی آج آج کل جو سوسل میڈیا اور میگزین میڈیا میں بہت فرق ہو گیا سوسل میڈیا بہت اچھی اچھی بھی ہے اور خراب بھی ہے سوسل میڈیا آج کے دور میں بہت اچھا کام کر رہی ہے لوگوں کو ترنت ترنت نیوز مل جا رہا ہے پہلے کے دور میں میگزین والی میڈیا جو ہے اس میں کم ٹائم لگتا تھا میگزین بناتی تھی نیوج اپنے حساب سے بنتی ہے اس کے حساب سے لیکن سوسل میڈیا کا دور میں یہ بہت اچھا چل گیا ہے سوسل میڈیا لوگوں کو آسان ہو گیا ہے اپنی آواز اٹھانے کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے اور نیوج جلد سے جلد نیوج دیش میں پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جلد سے جلد نیوج پھیلنے میں سوسل میڈیا کا اہم یوگدان ہے میگزین میڈیا بھی ٹھیک ہے اور زیادہ تر ٹھیک ہے اچھی ہے اچھی کام وہ اس دور میں جب میگزین میڈیا کا جو دور تھا تو وہ بھی اچھی کام کرتی تھی آپ کو کس پر زیادہ بھروسہ ہے مجھے اس دونوں پہ زیادہ بھرسہ نہیں بھروسہ ہے میڈیا جیسے نیوج چینل سوسل میڈیا سوسل میڈیا ٹھیک ٹھاک ہے بہ لیکن اس پہ زیادہ بھروسہ نہیں بھی کیا جا سکتا ہے کیوںکہ سوسل میڈیا کا مس یوج بھی ہونے لگا ہے آج کل مس یوج لوگ ایڈیٹنگ کر کے بھی ڈال دیتے ہیں ویڈیو میگزین میڈیا میں یہ کم خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو وہ اچھی رہتی ہے کہ یہ کم ہو کہ وہ اس میں کوئی خطرہ ہو لیکن سوسل میڈیا اچھی ہے بٹ اس میں خطرہ بھی ہے کہ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر سوسل میڈیا اچھی چیز ہے کہ اس کا استعمال